گڈ مارنگ سر جی سر یہ ہیلتھ انشیورنس کمپنی سے بول رہے ہیں جی جی سر سر جی یہ معلوم کرنا تھا کہ میرے والدین ریٹائرمنٹ کے قریب ہیں تو ان کے بارے میں ہیلتھ ویشن پلان کے مطا مطابق کچھ جو ہے معلومات کرنا تھا جی سر

جی سر یہ تین سال تین چار سال لگ بھگ ہے

جی سر

سر اگر چھ مہینہ کرائیں تو اچھا جی

جی سر سال بھر کا کرا لیں تو سر اچھا سر پندرہ سو روپے جی سر جی جی اچھا سر

جی سر اور اگر سر پانچ سال کا کرا لیں تو کتنا خرچہ اس پہ وہ ہوگا

جی پانچ ہزار سر اچھا سر جی جی جی سر جی جی ریٹائرمنٹ کے قریب ہیں ان کی ضرورت کے لیے بھی کچھ ضوریات ہوتی ہیں ان کے بھی اس لیے ہیلتھ انشیورنس کے بالے بارے میں پوچھنا تھا جی جی سر جی جی جی سر جی جی ان کی ضروریات بھی ہوتی ہیں جی سر جی سر جی جی جی سر دو سال کا بھی ہے سر اچھا سر

جی سر کتنا پڑے گا تقریباً جی سر اچھا سر اچھا سر جی جی سر جی سر لائف ٹائمنگ سے کیا سلک ہے سر جی سر جی جی اچھا سر

لائف ٹائمنگ کا کیا پیسہ ہے جی سر

ہوں اچھا جی جی سر جی ٹھیک ہے سر بہت بہت شکریہ

جی سر

ٹھیک ہے سر بہت بہت شکریہ سر آپ نے مجھے آگاہ کیا ان سب کے بارے میں

ٹھیک ہے سر بہت بہت شکریہ